अहाँ रेस्टूरेंटसँ बाजय छी हमर आगाँमे हमर बर्थडे छै से ओहिमे न हमरा रेस्टूरेंटम न दशटा टेबुल बुक करेनाइ छै से बताबु बुकमऽ हमरा खानामऽ हमरा मिठाइ पेड़ासभ यानि बहुत रङ्गके मिठाइसभ हमरा बुक करेनाइ छी ई जे बुक करबय तऽ अहाँ हमरा एहिमे हमरा किछो ऑफर देबय